आंहा बिब' सानै बिनानाव सानै फंबाइ सानैफोर आरो बिदा बिबाजै दङ जोंहा जोंनि गेजेराव बिब' बिनानाव बिदा फंबाइनि गेजेराव रावबो गाज्रि मोनलायनाय माबानायफोर जेबो गैया जों बयबो अनलायनानै मोजाङै गोरोबलायनानै थायो बिब' बिनानावनि फिसाफ्राबो जोंनि फिसाफोरजों असे बिदा फंबाइफोर बायदि मानिलायनानै गोरोबलायनानै थायो जोंनि बिब' बिनानावनि बिदा फंबायनि फिसाफ्रा गावजोंगाव नांलाय खमलाय एना एनि जानायखौ आं नुफेराखै जोंनि गेजेराव बेराद मोजां मानिलायनाय फोथाइ लायनाय मोजां गाज्रि आखुफोरखौ फोरोंलायनाय माबेबा रोङैखौ सोंलायनाय बेफोरो दासिमबो मोजाङै मोजां सोलिनानै दङ